जों बर' हारिया हाजो गाखोनो मोजां मोनो बोसोराव खनसेब्लाबो हाजो गाखोयो हाजो गाखोनायनि सिगां जों हाजोखौ माबोरैबा गाखोनो हागोन बेखौ सानग्रोनो गोनां जायो हाजोखौ गाखोयोब्ला हाखु दाखु गाखोनो नाङा आं दिनै खनथामसो जाबाय हाजो गाखोनाया नाथाय आङो देरहासारनोबो हाबाय हाजो गाखोनानै जेसेबांखि गोजौ हाजो जायामानो गाखोबायबो आङो लासै लासै नाथाय बे हाजो ओनसोल हाजो एरियायाव दाव दावमा दावसाफ्रा बारा नुनाय जाया बेफोरबायदियाव हाजोआव गोबां खमैनो नुनाय जायो दावमा दावसाफोरखौ जेसेबांखि गोजौ गाखोआ मानो आं सानो गोजौ थिखिनायाव गाखोहैनो हायोबा जेरैबो सोरगिदिं सिमा माबा मोनसे नुहुरगोन माबा मोनसे नुफेरै जायगाखौबो नुहुरगोन हायेन ओनसोलखौबो नुहुरगोन बेफोरखौ नुयोबा गोजोन मोनगोन सानना दङमोन नाथाय आं दिनै गाखोना नुहुरबाय हाजो ओनसोल हाजोआव हाजोखौ गाखोयै गाखोयै थिखिनिसिम गाखोना जेरैबो नाहरना गोबां रोमै रोमै नुहरस'यै जायगाखौबो नुहरजोबनाय बायदि मोनो नुहुरजोबनाय जाबाय नाथाय गोसोआव गोजोननाय दं हाजो गाखोना नाथाय ओंखारफिननायाव लासै लासै बिफां दालाइ हमथा हमथा मा बबेबा अन्थाइ गेदेद अन्थाइ गोनाङाव गाबथा गाबथा लासैनो बेबादियैनो हाजोनिफ्राय ओंखारफिननो हायो बिनिफ्राय आं बे हाजो गाखोनायाव देरहासार जानो हायो बे रोखोम हाजोआव गोबां हाजोनि हाजो एरियायाव दैनि गोबां समस्या जायो हाजोआव बबेबा फिसा माबाफोरजों दैफोर बोहैनाय नुनांगोन हाजो गाखोनाय समाव दै गाङो नाथाय बेफोरखौनो एसेब्लाबो आखाइजों हायखांना लोंनांगौ जायो ओंखायनो जेराव दैमु दै नुलाङो हाजो बे जेसेबां गोजानाव थांगोन नों बिनिफ्राय नोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय दैबो लानानै थांफानांगौ जायो हाजो एरियानि दैया लोंनो जोबोद गुसु जायो बेफोरबायदि हाजोआव गाखोनानै आं दिनैसिम बुहुत गोजोननाय दं बरफ गोनां हाजोआ मा हाजोखौनो नुफेरनाय जायाखै गाखोदोंब्लाबो आं जेराव नागालेन्द मनिपुराव बरफ गोनां हाजो नुफेराखै गुदु अरनबारियाव जेरैबो खोमसि खोमलाव जायो आरो जेरैबो न' बां गैयै जायो बेफोरबादियाव थानो जोबोर गोसोआ गोसोआव गोजोननाय गैया हाजोआव गाखोदोंब्लाबो जेबो साननाय साननो नाङा आरो सानफेराखै आं बेफोरबायदि जेबो गाज्रि सानफेराखै मोजाङैनो मोजां गाखोयो मोजाङै मोजां ओंखारो बेफोरनो आङो हाजो गाखोनायनि नेमखान्थि